हाँ जी भैया बोलिए भैया अच्छा अच्छा हाँ हाँ

अच्छा चेक भी लेते हैं

हाँ तो भैया कैसा बताइए काम बताइए

प्रतिदिन अच्छा तो लेबर लगेंगे ज़्यादा उधर रहने के दस महीने में पूरा खात प्रभु भैया यह तो बहुत ज़्यादा यानी की कम समय दिए भैया ऐसे में तो फ़िर लेबर ज़्यादा लगेंगे तो फ़िर पैसे भी ज़्यादा लगेंगे भैया थोड़ा लेबरों को देने के लिए पाँच लाख रूपये यह तो बहुत कम है जी जी भैया पर भईया जैसे की अभी गिट्टी का है लोहे का रेट बढ़ गया है सीमेंट का रेट बढ़ गया है तो उसमें तो हमारे वर्कर लोग को तो कुछ भी नहीं पूरा आएगा ऐसे में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो अरे सब जानते हैं पर अभी रेट भी तो देखो आसमान छू रहा है रेट हर चीज़ का रेट गिट्टी का और लोहे का तो पूछो ही मत अब आप हओ तो अच्छा तो भैया अपने को रोड कौन सी वाली बनाना है वाली रोड बनाना है कि सीमेंट वाली बनाना है कि और किस टाइप की मेन रोड वाली बनानी है बताइए सीमेंट वाली देखो भैया सीमेंट वाली में तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा जी हाँ वह तो आपको भी पता ही होगा चलो ठीक है तो आपको दस महीने के अंदर पूरा काम कंप्लीट भी चाहिए अच्छा हो तो जाएगा वैसे हाँ काम तो कर लेंगे भैया थोड़े वर्कर बड़ा बढ़ाना पड़ेगा अपने को हाँ हाँ वह तो मैं कर लूँगा वो तो है

हाँ वो करके तो ठीक है कर देंगे उसको दस महीने के अन्दर ही कर देंगे हाँ हाँ अच्छा तो हाँ कर देंगे भैया वैसे तो आपने देखे भी हो मेरे काम वगैरह चलो ठीक है तो भैया हओ हओ ठीक है जी भैया